मेरे पसीन पसन्दीदा पक्षी तोता है तोता आदमी की तरह बोलता है जैसे उसको सिखाते हैं वैसे वो बोलता है जैसे सुबह उठने पर वो राम राम राम राम बोलते रहता है या कोई अन्य चीज़ भी उसको सिखा देते हैं तो वो बोलते रहता है घर के हरेक फैमिली का नाम लेकर के बुलाता है तो अच्छा लगता है उसके बाद हो गया कोयल जब कोयल बोलता है सवेरे सवेरे सुबह के उठते हैं तो कू कू की आवाज जब निकलती है तो इतना अच्छा लगता है कि उसके साथ हम भी बोलने लगते हैं और चिढ़ाने लगते हैं तो वो चिढ़ता है हम जब बोलते हैं तो वो भी चिढ़ने लगता है और वो भी जोर जोर से अवाज़ निकालने लगता है जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे वो भी बोलता है बहुत अच्छा लगता है पक्षियों का अवाज सुनने में और उसके साथ बोलने में अच्छा लगता है तो फिर जब चिड़ियाँ छोटी छोटी जो चिड़ियाँ जब चिह चहकती हैं सवेरे सवेरे आंगन में तो इतना सुहावना लगता है आंगन देखने में या पेड़ वृक्ष पर जो रहता है चिड़ियाँ सब बहुत अच्छा लगता है देखने में आ उसकी आवाज तो और बच्चे सब वो उसके आवाज को सुन करके उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं और बच्चे उसको पकड़ने के लिये जानते हैं पहले हमलोग क्या करते थे पहले हमलोग चान अथि चावल दे देते थे ले करके एक दौरी बनाते थे और दौरी में सु एक गो रहते थे डंडा में धागा बांध देते थे बांध करके उसके बाद उसको लगा देते थे उसके बाद दूर कहीं जा करके बैठ जाते थे ताकि वो पक्षी उसमें आए और वो चावल खाए और हमलोग वो धागा खींचे और वो धागा खींचने के बाद वो जो दौरी जो रखते थे दौरी के अंदर वो चला जाता था तो उसको अगर पकड़ लेते थे तो उसको क्या करते थे कि उसको हम रंग करके पकड़ करके रंग करके पहले तो हमलोग वो देखते बहुत से लोग चिड़ियाँ पकड़ते रहते थे तो बहु देखने के लिए बहुत से लोग आ जाते थे बच्चे सब आ जाते थे देखने के लिये फिर बाद में फिर अच्छा लगता था तो उसको रंग देते थे कि ये मेरा चिड़ियाँ है उसके बाद फिर उड़ा देते थे और फिर बगुला जब आता है खेत जब वो क्या कहते हैं जोतने के लिये जब खेत जुताया जाता है तो बगुला जो आता है उसमें कीड़े मकोड़े खाने के लिये तो कीड़े मकोड़े उसमें उजला उजला जो रहता है बहुत सारे बगुला तो बहुत बढ़ियाँ लगता है वो भी देखने में अच्छा लगता है बगुला को देखने में और जो मछली जो चुन चुन कर के खाता है तो उसको भी देखने के लिये उसको ढेला मार करके पत्थर मार करके उसको भगाते थे लेकिन देखने में अच्छा लगता था कि उड़ जाता था फिर चला आता था खाने के लिये बाज बाज को ऊपर में देखते हैं एक बार की बात है कि बाज मेरे घर के सामने में बाज आया एक सांप चल रहा था तो सांप चल रहा था तो बाज आया बाज वो सांप को पकड़ करके ले गया हमलोग उसके पीछे पीछे बहुत दौड़ते रहे कि कम से कम गिरा देगा लेकिन बाज ले करके भाग गया जब नीचे बाज उतरता है तो इतना बड़ा लगता है देखने में अच्छा लगता है देखने में लगता है कि वो करीब मेरे सामने में रहता बहुत अच्छा लगता है देखने में उल्लू भी रात में बोलता है तो वो भी देखने में अच्छा लगता है बैठता है तो अच्छा लगता है देखने में क्या बताएँ ये चिड़ियाँ को देख करके बहुत मन उत्साहित हो जाता है लगता है कि बार बार उसकी अवाज सुनते रहें कबूतर है कबूतर को हमलोग पालते पोसते हैं तो फिर अच्छा लगता है चिड़ियाँ को पोसना पालना